ہمارے علاقے کا جو ایم ایل اے ایم ایل اے تو ہوتا ہی نہیں ہے یہاں پر ہاں ایم پی جو ہے وہ گومتی یادو ہیں جو سرپنچ ہے تو وہ ارشد ارشد صدیقی ہیں تو جی میں ان سے ملی ہوں کئی مرتبہ ملنا ہوا ہے ہمارا ہمارے گھر کے پاس ہی رہتے ہیں اور ان کے کام کے بارے میں ہے تو یہ تھوڑا سا سست ہیں اپنے کام کو لے کر کے اور انہوں نے ابھی تیسرا سال کمپلیٹ ہونے والا ہے لیکن انہوں نے ابھی ہماری گاؤں کی جو سڑکیں ہے ان کو ہی مکمل طور سے صحیح نہیں کروایا ہے اور جہاں جیسے کہ ان کو ووٹ نہیں ملی ہے تو اس علاقے کو تو بالکل چھوڑ ہی دیا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے انہیں انہیں چاہیے کہ ان کو ذمہ داری دی گئی ہے پورے علاقے کی پورا پیسہ ان تک پہنچتا ہے تو انہیں چاہیے کہ پورے علاقے کو جس نے ووٹ دی جس نے ووٹ نہ دی سب کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے ان کے کام کو جواب دیں ان کی تکلیف ان کے دکھ درد کو سمجھیں اور ان کو جو پریشانی لاحق ہے اس میں بھی ساتھ دیں تو بس میرا یہی ہے کہ وہ میرا اتنا ہی تجربہ ہوا کہ وہ کام اچھے سے نہیں کروا رہے ہیں